ہندوستان میں رقص کی ایک شاندار اور مختلف روایت ہے یہاں کلاسیکل لوگ اور ماڈرن ڈانس کے کئی انداز پائے جاتے ہیں کچھ مشہور انڈین ڈانس اسٹائلس یہ ہیں کلاسیکل ڈانس کے انداز پہلا بھارت نتم تمل ناڈو سے تعلق رختا ہے بہت پرانا اور روحانی ڈانس ہے دوسرا کتھک شمالی ہندوستان سے اس میں کہانی سنانے پر زور دیا جاتا ہے اڑیسی اڑیسہ سے اس میں مورتوں جیسے پوزیز بنائے جاتے ہیں کچی پڑی آندھر پردیش کا ڈانس تھوڑا ڈرامٹک اسٹائل ہوتا ہے کتااکلی کیرلا سے ہیوی میک اپ اور کلرفل کاسٹیومس اس کی پہچان ہے منی پوری منی پور سے نرم اور روحانی لہجہ رکھتا ہے فولک ڈانس کے انداز بانگڑا پنجاب کا مشہور اور جوشلا ڈانس گغربا گجرات سے خاص طور پر نوراتری میں ہوتا ہے گھومر راجستھان کا روایتی عورتوں کا رقص لوانی مہاراشٹر کا تیز اور اظہار بھرا ڈانس